हैलो भाउ मां कुझु देरि अॻि में तव्हां खे फ़ोन कई ओला जो ऑटो बुक करायो मां तव्हां खे बुक करे तव्हांखे हिन बाबति ॿुधायो त मूंखे तव्हां उल्हास शहर जे सामुहूं सी एच एम कॉलेज जे ॿाहिर मूंखे वठणु अचो पर मुंहिंजे घरां मूंखे फोन आयो त चयऊं कुझु नास्तो वठी अचु त कॉलेज जे पासे में ई डोली नास्ते वारो आहे मां उते नास्तो वठण जे लाइ निकितो आहियां ऐं मां इहो बि सोचियो त तव्हां जो टाइम जीअं खोटी न थे मूंखे नास्तो वठण में मतां पंज सत मिंट लॻनि त तव्हांखे इंतज़ारु मुंहिंजो करणो न पए इनजे करे मां पंहिंजी लोकल जॻहि एड्रेस जिते तव्हां मूंखे वठण अचणु वारा आहियो उहा जॻहि बदिले करे डोली नास्ते वारे जे इते मां उहो जॻहि बदिले करे रखी आहे सो महिरबानी करे मूंखे तव्हां डोली नास्ते इतां वठण जी किरपा कयो थैंक यू